ویسے تو اردو كے سبھی الفاظ اپنے آپ میں ایک اعلیٰ مقام ركھتے ہیں لیكن ہم بات كرتے ہیں لفظ زبان كیونکہ یہی ایک ذریعہ ہے كامیابی كا خاموشی خاموش رہنا تدبیر عقل مندی كی علامت ہوتی ہے انسان جب ہر وقت بولتا رہتا ہے یہ انسان كی بے وقوفی كی علامت ہوتی ہے اور یہ بات ہمیشہ یاد ركھنے والی ہے زبان كی لغزش پاؤں كی لغزش سے بھی زیادہ خطرناک ہے پاؤں پھسل گیا تو انسان اٹھ كر كھڑا ہو سكتا ہے لیكن زبان پھسل گئی تو لفظ پھر واپس نہیں آ سكتا چاہے جتنی بھی كوشش اور جتن كر لیے جائیں اس لیے جس شخص كی بھی زبان بے قابو ہو اس كی موت ہی فیصلہ كرتی ہے آپ خود ہی اس چیز كا مشاہدہ اپنے پورے معاشرے میں كر سكتے ہیں جب كسی مرد عورت كا نكاح ہوتا ہے اس نكاح كے وقت جب مرد زبان سے كہتا ہے قبول ہے اس وقت اپنی زبان سے فقط ایک ہی جملہ كہنا پڑتا ہے كہ میں نے اس لڑكی كو اپںے نكاح میں قبول كیا اتنا جملہ كہتے ہی جس لڑكی كا اس كے ساتھ رہنا جائز نہیں تھا اس كے لیے غیر محرم تھی جس كی طرف اس كا دیكھنا گناہ تھا اس كے ساتھ رہنا سہنا حرام تھا وہ لڑكی یہ جملہ كہتے ہی اس كے لیے اس كی محرم ہی نہیں بلكہ اس كی شریک حیات بن جاتی ہے میری ہم عصرو آپ خود ہی اس كا جائزہ لیجیے كہ چند الفاظ كے بولنے پر نكاح كے وقت دو انسانوں كے درمیان كتنی دوریاں اور جدائیاں اور كتنے فاصلے تھے اب پوری زندگی كے لیے ایک دوسرے كی خوشی اور غمی كے ساتھ ہو گئے اللہ رب العزت كی زبان سے نكلنے والے الفاظ كی كتنی زیادہ اہمیت ہے اور اسی طرح كوئی مرد اپنی بیوی كو كسی وقت طلاق كے الفاظ كہہ دیتا ہے چند الفاظ كے نكلنے پر ہی وہ عورت جو اس كی شریک حیات تھی اس كے بچوں كی ماں تھی اس كے درد و الم كی ساتھی تھی اب اس كے لیے اجنبیہ بن گئی غور و فكر كرنے كا مقام ہے كہ نكاح و طلاق كے چند الفاظ سے انسان كی زندگی میں كتنی تبدیلیاں آ جاتی ہیں آج ہم لوگوں كو اس كے بارے میں فكر كرنے كی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے یہ انسان كی زبان سے نكلنے والے الفاظ كی میرے رب كے نزدیک كتنی اہمیت ہے آج ہم لوگوں كا حال یہ ہے كہ زبان سے الفاظ نكالتے ہی چلے جاتے ہیں اور خود كو خبر نہیں كہ كیا بول رہے ہیں كہاں پر كن الفاظ كا اپنی زبان سے نكالنا چاہیے ان الفاظ كا كیا مطلب ہے اور دوسرے كے اوپر اس كا كیا اثر پڑے گا كہیں ہم لوگ ایک دوسرے كو تكلیف تو نہیں پہنچا رہے ہیں زبان كے بارے

آج كل كہاں ضرورت ہے ہاتھوں میں پتھر اٹھانے كی توڑنے والے تو زبان سے ہی دل توڑ دیتے ہیں اردو ہماری مادری زبان ہے اردو زبان سبھی كو اچھی لگتی ہے اس لیے ہمیں فخر ہے اردو پر